गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलफोराव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया गोबां रंजानाय आरो मेंगानायनि राहा महरै खामानि होयो मानो होनोब्ला

गामि आरो गोथौ गोजान ओनसोलफोराव थाग्रा सुबुंफोरा मोजां मोजां गोबां गेलेनाय खेलाफोरखौनो नुनो मोननाय जाया बिनिखायनो माब्लाबा समाव गामि गोथौफोराव मोजां मोजां खेलाफोर होयोब्ला गामिनि ओनसोलफ्रा गामिनि सुबुंफोरा खेलाखौ नायनो नायनो फैनायाव गोबां रंजानाय मोनो आरो गोबां सुबुंफोरनि मोजां मोजां रोंगौथि दिन्थिनायखौ गेलेनानै दिन्थिनायखौ नुनानै गोसोआव गोबां गोजोननाय आरो सान्थि फैयो आरो जेरै गावजों गाव एना एनि जाब्लाबो जेब्ला मोजां मोजां खेला गेलेनायफोरखौ नुयो बे समावहाय गावसिनि सुबुंफोरा गावजों गाव एना एनि जानाय आरो गोसोआव दुखु मोननायफ्रा जेब्ला सुबुंफोरा खेला गेलेनायाव गोसो होनानै नायोब्ला गासिखौबो बावगारजोबो बे समावहाय खेला नायगिरि सुबुंफोरा गोसोआव रंजानाय आरो गोजोननाया फैयो आरो गोबां होख्रावनायफोरजों सापर्ट होनायफोरजों थुलुंगा होनानै गावनि गोसोआव रंजानाय लाबोयो